हमारे यहां की करेल मिट्टी है और इस करेल मिट्टी में धान उगता है गेहूं उगता है चना मटर उगता है अरहर उगता है और हमलोग धान की खेती करते हैं पहले बिया डालते हैं उसके बाद जो है की उसकी खेत की जुताई करते हैं फिर बिया को कर करवाते हैं फिर धान लगवाते हैं फिर उसके बाद गेहूं गें च चना हमलोग लगाते हैं पहले खेत जुतवाते हैं उसमें चना बोते हैं चना चना में फूल लगता है उसमें च चने की साग हमलोग बनाते हैं और मट मटर की साग बनाते हैं और हमारे यहां की करेल मिट्टी में धान बहुत पैदा होता है गेहूं बहुत पैदा होता है मटर चना मसूर अरहर ये सब सारी फसलें हमलोगों के यहां बहुत बहुत पैदा होता है और जो है कि मटर मटर की खेती हमलोग करते हैं मटर जब लगाते हैं तो उ उ जब जमता है तो उसमें छीमियाँ निकलती हैं उस छीमी की हमलोग दाल बनाते हैं पकौड़ा बनाते हैं पकौड़ा बनाते हैं और चन् चने का भी पकौड़ा बनाते हैं चने का साग बनाते हैं जो है मटर की साग बनाते हैं मसूर भी उगती है हमारे यहां करेल मिट्टी में ये सब ये सब फसलें बहुत अच्छी से उगती हैं अरहर भी होता है और जो है अरहर भी होता है आ हम हम अरहर भी होता है